मिथिलामे सामा चकेबा एक प्रसिद्ध पाबनि अछि ओकरा हमरा सभकेँ मैथिलके खास कऽ कऽ बचाके सहेजके रखनाइ आवश्यक अछि अखन जे समय चलि रहल अछि ओहिमे एक प्रकारके ओ हस्तकला सेहो अछि जेना केओ मूर्तिकार छथि आ मने ओ प्रोफेशनल मूर्तिकार छथि हुनका देखल जाइया जे सरस्वतीके पूजामे या दुर्गा पूजामे मूर्तिकारके आनल जाइत अछि मुदा हमरा सभकेँ प्रत्येक घरमे जे महिला छथि ओ एक प्रकारके मूर्तिकारे छथि आ ओ अपन परम्परा आओर सम्मानके बचबैत बचबैत ओ ई उत्सवके मना रहल छथि